जि'यां दिक्खो जी अस जि'यां पैह्लें जमीनै च गोहा पाई लैंदे हे देसी खाद होंदी जेह्की ओह्दे कन्नै साढ़ी फसल बी शैल होंदी ही जमीनां बी ठीक होंदियां हियां लोक फसल जेल्लै मतलब खंदे हे जां जि'यां केह् आखदे नी हर मतलब खंदे हे चौल होई गे मक्कां कनक खंदे हे ते लोकें गी शैल पची बी जंदे हे जि'यां अजकल ओह् दोआइयां सु'ट्टै नै हैल सु'ट्टै नै ओह्दे कन्नै कैमिकल मतलब ते एह्दे कन्नै दोआइयां मतलब फसल सारी गै खराब होई जंदी ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि जि'यां लोक खंदे अजकल ते लोकें गी बमारियां गै बड़ियां चमका दियां कुसै गी शुगर कुसै गी बीपी कुसै गी थाईरॉयड कोई किश ओह्दे कन्नै कोई फायदा निं ऐ असेंगी भी बा अजकल अस कोई करी निं सकदे किश जि'यां लोक पैह्लें गोहा सु'ट्टदे हे बाड़ियैं लोकें डंगर रक्खे दे होंदे हे बड़े बड़े डंगर रक्खे दे होंदे हे बकरियां रक्खी दियां होंदियां हियां ते अजकल नेईं लोकें डंगर रक्खे दे बकरियां रक्खी दियां लोक पैह्लें पैह्लें दुद्ध बी घरै दा खंदे हे ते अजकल ओह् इन्ने सूखम बनी गेदे कि दुद्ध बी मुल्लें लैंदे दुकानें परा लैंदे कि इक घर थोह्ड़ी थोह्ड़ी जमीनां हैन बी लोकें कश पर लोक नेईं चलाना चांह्दे कम्म निं करदे अजकल लोग कम्म करना गै छुड़ी देई दे कम्म करन अपने घरै गी डंगर रक्खे दे होन अपनी जमीनै गी गोहा सु'ट्टे दा होऐ शैल फसल बी शैल होंदी ते माह्नू बी तंदरुस्त रौंह्दे शैल कोई बमारियां निं लगदियां कोई किश निं होंदा ते अजकल लोकें कम्म करना छुड़ी दित्ते दे डंगर नेईं रखदे न ओह् पिच्छले जमानै दे माह्नू रेह् ना डंगर रेह् ते ना ओह् कम्म रेह् अज्जकल नमें नमें माह्नूं नमें नमें नमीं नमीं जनसंख्या आई दी ते लोग इन्ना कम्म नेईं करदे अजकल दे बच्चे इ'यां सेही होंदे कि किश बी कम्म करियै निं की सबकिश असेंगी बने बना दा थ्होऐ कोई बाड़िया कम्म करियै कोई राज़ी निं ऐ बाड़िया कम्म करी गै नेईं सकदे अज्जकल दे बच्चे जेह्ड़े ते एह्दे करी जमीनें दा बी कोई ओह् निं ऐ जमीनां बी उं'दी मिट्टी बी खराब होआ दी दोआइयां सु'ट्टी भांत सभांते हैल सुट्टी ओह्दे कन्नै होर ना फसल होंदी ना किश ते ओह्दे कन्नै इ'यां फसल बी तंदरुस्त रौंह्दी गोहा सु'ट्टदे हे अस शैल ते जमीनें दा बी कोई कुसूर निं ऐ इस गल्ला ते अजकल जेह्के लोग हैन ते कम्म निं करदे बच्चे हैन जेह्के ते कम्म करना पैह्ले नंबर अजकल कुसै कोल टाइम गै निं ऐ घरै दा कम्म करने गी ते बाड़ी दा कम्म करने गी कुसै कोल बी टाइम है गै निं ते चलो जि'यां कि'यां गुजारा होआ दा ठीक ऐ जिन्नी मतलब दोआइयां चली दियां जिन्ने हैल चले दे उन्नियां बमारियां अजकल पंजाह् साल तक्कर बी कोई पुजदा निं ऐ पैह्लें जेह्के पराने पराने न ओह् सौ सौ साल तगर उमर कड्ढदे हे अजकल ओह्बी निं कढदे नेईं किश अजकल नमां नमां सिस्टम चलै दा सबकिश नमें नमें रवाज चले दे ओह्दे करी जमीनें दा कोई फायदा निं होआ दा